में रुट्टी बनाने गी रोज़ दो घैंटें लान्नी होन्नी आं फुलके बनानी होन्नी आं कदें कदें सब्ज़ी बनानी होन्नी आं रामै कन्नै बनी जंदी ते पूरे घरै आह्ले गी खलाऊ ओड़नी आं इक दिन में सोचेआ किश नेयी चीज़ बनानी आं ट्राई कीती ते में अपने कोलां कि'यां बनांदे ते में पैह्लें सारें कोलां पैह्ले में राज़मा बुआले फिर उसी बुआलने गी कोई इक घैंटा ते उसी सिर्फ बुआलने गी लग्गी गेआ फिर ओह्दे बाद में तेल भखाया फिर ओह्दे च में जीरा पाया फिर टमाटर कट्टे फिर प्याज़ कट्टे फिर सैल्ली मरचां कट्टियां फिर धनियां कट्टेआ सारें कोलां पैह्ले में जीरा फ्राई करने गी सुट्टू उड़ेआ फिर ओहदे बाद में प्याज पाए हलदी पाई लून पाई पाया मरचां पाइयां फिर उसी पकाई शैल तरीके कन्नै जेल्लै मसाला लाल होई गेआ ओह्दे बाद में ओह्दे च राज़मा पाए ते ओह्दे बिच्च में देही बी पाया गर्म मसाला बी पाया ते सारी चीज़ां मिक्स कीतियां ते मि कम से कम इक दो घैंटा लग्गी गेआ राज़मा बनाने गी इस चीज़ गी मेरा बड़ा ज्यादा टाइम लग्गेआ